हमरा एकदम लागयए हम एहि बातसँ एकदम एग्री करैत छी जे लोकडाउनमे मोबाइल आ लैपटॉपके इस्तेमाल बेसी बढ़ि गेलय हँ जेनाकि लोकडाउनमे की भेलय सभ अपना अपना घरमे लगभग बन्द भै गेल खासकऽ कऽ अपन पर परिवारके आदमी जे बाहर रहैत रहय ओकरासँ जुड़यलऽ गप करय लऽ लोग अपन मोबाइल भीडियो कॉल ईसभ बेसी करऽ लागलय आओर सहिओ बात छै डरके समय रहय लोग डरल रहय तऽ ओहि टाइममे टेक्नोलॉजी काफी मददो करलकय एक दूसराकऽ जोड़यमऽ हेल्थेसँ जुड़ल बहुत सारा एप्लिकेशन सरकार लॉन्च करलकय अपन हेल्थ ट्रेक करय लऽ रहय कोरोनाके वैक्सीनो लयलऽ हम देखलियै जे सरकार अपन एप लॉन्च करने रही जे कोविनके थ्रू अहाँ जाके अपन रजिस्टर कराबिऔ तकर बाद अहाँकेँ सुइआ होयत तऽ स्लॉट अहाँ बुकिंग कए सकैत छी जे कोरोना टाइममे मोबाइल आ लैपटॉपके इस्तेमाल खूब बढ़लय आ ऑनलाइन इस्कूली शिक्षा की करतियै ओइ टाइममे तऽ शिक्षा अचानके सभ किछु बन्द भए गेल रही घर बैठल लेकिन शिक्षाके तऽ बन्द नहि कयल जा सकयए ओहि टाइममे ऑनलाइन शिक्षा मजबूरीमे चालू कयल गेलय जे हमरा नहि लागल जे बहुत सफल रहलय लेकिन हंँ आ जे भी ओहि टाइममऽ समस्या रहय एटलिस्ट ऑनलाइन शिक्षासे जे अपन बच्चा जागरुक रहय जेकर परिवारवला जागरुक रहय ओ अपन ऑनलाइन शिक्षाके बढ़िआँ लाभ उठेलक आ जेकरा कनि एकदम फिजिकल शिक्षा चाही रह तऽ ओकरा तऽ कनिटा नुकसान जरुर भेलय लेकिन आब मजबूरीमे हम ई चीज नहि कहि सकैत छी एहन खराब सिचुएशनमे किआकि फर्स्ट जानसँ उपर हमरा नहि लागयए जे ज्ञान छै आ शिक्षा छै खास कएकऽ इस्कूली बच्चाके लिए तऽ ऑनलाइन शिक्षाके अनुभव हम कहब जे हमरा नीके रहल हमर घर परिवारमे हमर भगिनी रहय बच्चासभ छै जे पढ़लक तऽ कुल मिलाकेँ हम कहब जे ऑनलाइन शिक्षाके हम सराहना करब जे ओहन टफ टाइममे भी ई कन्सेप्ट आइडियाके साथ एलय जे बच्चा सभकऽ कमसंँ कम अपना पथ पर भले बहुत आगूँ नहि बढ़ेलकय लेकिन कन्टीन्यु जारी जरुर राखलकय